मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जब अन्य लोग मेरे संग्रह को महत्व देते हैं क्योंकि जिस प्रकार का मैं संग्रह करती हूँ उसका एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य अलग है क्योंकि मैं जिस प्रकार का संग्रह करती हूँ जैसे चट्टानों सिक्कों अभिलेखों का जिस प्रकार का मैं संग्रह करती हूँ वो अपने हिसाब से अपने सभ्यता को दर्शाते हैं तथा उस समय में हुई सांस्कृतिक चीज़ों को और वहाँ की सभ्यता की चीज़ो को वहाँ के पारम्परिक तत्कालीन रीति रिवाजों को राजा महाराजाओं के शाषन को वहाँ को दर्शाते हैं साथ ही उस प्रकार उस समय का जीवन कैसा था उस जीवन में लोग किस प्रकार जीवन यापन किया करते थे वो सभी इसमें ऐतिहासिक जानकारियों का पता लगता है साथ ही इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि यह एक दुर्लभ मूल्यवान चीज़ें होती हैं जो कि हर किसी के पास नहीं होती और यह ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं जो कि इतिहास में घटित हुई घटनाओं का गवाह होती है तो इनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बहुत अधिक मूल्य है